पहले की तुलना में अब बहुत चीज़ बहुत कुछ बदलाव आ गया है पहले पहले और अब में बहुत कुछ का फ़र्क़ है पहले लोग मतलब साड़ी सूट यह सब चीज़ पहनना पसंद करते थे अब उतना अभी भी ठीक यह है अभी भी मतलब बहुत बहुत चीज़ चेंज हुआ है कुछ अच्छा भी है बहुत खराब भी है अच्छा खराब जैसा है सब चीज़ ठीक है अपना अपना पसंद है इंसान का किसी को अच्छा पसंद है किसी को साड़ी पहनना पसंद है किसी को सूट पहनना पसंद किसी को जींस टॉप पहनना पसंद है जिसको जैसा अच्छा लगता है वह लोग पहनता है अपनी अपनी पसंद की बात है यह सब फिर भी बहुत अच्छा है मतलब अगल बगल के लोग भी हैं वे भी बहुत अच्छे अच्छे पहनावा ओढ़ावा उन लोगों का बहुत अच्छा है हम लोग को बहुत पसंद पड़ता है हम लोग भी यही सब चीज़ साड़ी ओड़ी पहनना पसंद करते हैं और दूसरों को भी यही कहते हैं कि हाँ कपड़ों के मामले में अच्छा पहनना चाहिए यह सूट सूट हुआ साड़ी हुआ जींस टॉप से अच्छा है साड़ी और सूट जितना पहनो उतना अच्छा लगता है शादी सुदा के लिए सूट औ साड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमें भी पसंद हम भी पहनते हैं और लोगों को साड़ी और सूट तो सबको पसंद है अभी पहले से तो अब बहुत ही अच्छा हो गया है सब कुछ अब सब लोग यह सब चीज़ ज़्यादातर पसंद करने लग गए हैं पहनावा ओढ़ावा बहुत अच्छा है पहले से भारत में बहुत चीज़ का चेंज हुआ है और आगे भी ऐसा ही चेंज होता रहेगा होना भी चाहिए क्योंकि चेंज होना बहुत ज़रूरी है चेंज होगा नहीं तो आगे हर चीज़ बदलेगा कैसे यह सब चीज़ ज़रूरी है और हम भी यह सब चीज़ से बहुत खुश हैं ऐसा होना ज़रूरी है कपड़े ओपड़े के कपड़ों के मामले में मतलब जैसे बहुत लोगों की पसंद सबकी पसंद अलग अलग होती है किसी को सूट पहनना पसंद है किसी को साड़ी पहनना पसंद है हर हर इंसान का हर सौख होता है जिसको जो पसंद पड़ता है वह पहनता है जिसको जैसा अच्छा लगता है वह भी करता है हम लोग को भी वही सब अच्छा लगता है साड़ी पहेनना सूट सूट भी पहन लेते हैं साड़ी ओड़ी भी पहन लेते हैं